हा साईं जी जय झूलेलाल ॿुधायो हा तव्हां केरु आहियो जी त पोइ हाणे मां उन खे पंहिंजी ज़ाल खे फोन कयां थो मां ऑफिस में आहियां त पंहिंजी ज़ाल खे फोन कयां थो हू जल्दु खां जल्दु स्कूल में ईंदी ऐं ॿार खे वठी वेंदी जेसिताईं थोरी तबियत ख़राबु हुई लेकिन मां चयो पेपर चालू आहे हुन खे मोकिलणु ज़रूरी आहे लेकिन लेकिन पेपर हलनि था ऐं इन लाइ मां मोकिलियो हाणे मुंहिंजी ग़लती थी अॻियां खां असां हुन खे न मोकिलींदासीं स्कूल में जॾहिं बि हुन जी तबियत ख़राबु हूंदी न हुन पाणी घटि पीतो गरमीअ जो मौसमु आहे त उन हिसाबु सां हुन खे चकर ईंदा हूंदा थकावट थींदी हूंदी पाणी वधीक पीए त सुठो आहे हा अगरि उहो करे सघे थो त बिल्कुलु करे मुंहिंजी इत आहे जेसिताईं मुंजी ज़ाल बि अची वेंदी अधि कलाकु पंदरहें मिंटे में तव्हां हुन खे पेपर ॾियणु ॾियो लिखणु ॾियो वांदो न वेहे ओ प्रोब्लम हा ठीकु आहे मां अॻे खां ध्यानु रखंदमि उन ई तबियत अगरि थोरी बि ख़राबु हूंदी त मां लेटर ॾींदमि स्कूल में लेटर लिखी मोकिलींदमि ऐं रिक़्वेस्ट कंदमि भाई अगरि हू एग्ज़ाम पोस्टपोर्न कयो जी बिल्कुलु जी मां पंहिंजी ज़ाल खे बिल्कुलु मोकिलियां थो जल्दी ऐं डॉक्टर खे कंसल्ट कयूं था डॉक्टर जीअं चवंदो उन हिसाबु सां हुन खे दवा ॾियूं ठीकु है

हा मुंहिंजी ग़लती थी वेई मूं मोकिलियो नेक्स्ट टाइम मां ध्यानु रखंदुमि इन शइ जो मूं पंहिंजी ज़ाल खे फोन कयां थो हाणे ई अची वेंदी जी मां डॉक्टर वटि वठी वञणु लाइ चवांसि थो जय झूलेलाल